जि'यां जि'यां वक्त होए ते उ'आं उ'आं अपना बंदा घर बी सजांदा सवारदा बिजली दे बारै बी सोचदा जेह्ड़ी केह् होंदी गै निं ऐ ते म्हाराज एह् आखदे असें ई फ्ही इ'यै आखदे केह् म्हाराज जगह् देओ म्हाराज कुत्थूं जगह् देचै अपने रौंह्ने लेई जगह् नेईं ऐ ते ते अस अपनी गली दी थोह्ड़ी जगह् देई ओड़नी ऐ जां अपने घर दे दरवाजे अग्गै थोह्ड़ी लाई लैना एह् साढ़े घर आपै इ'यां होआ हा

सर्दी च बी मुश्कल ऐ उन्नी गै मुश्कल ऐ उन्नी गै मुश्कल ऐ ते जेह्ड़ी गर्मी आंदी ऐ ते ओह्दे च ते कट्ट गै इन्ने होंदे अस कट्ट गै गिनदे रौंह्ने आं